گڈ آفٹر نون جی جی عفان عفان احمد

جی جی پیکیج ہمارے پاس ابھی ہے ہمارے پاس ابھی آفر چل رہا ہے تو ہماچل کے پیکیج کے لیے آپ لوگ کتنے لوگ ہیں ویسے اچھا اچھا تو سر نو دس لوگوں کے لیے پچاس ہزار روپیے پڑیں گے ہماچل کے لیے اور نہیں نہیں آفر میں ہی ہے نا نارمل فیئر آپ کو پڑ جائے گا اَسی ہزار روپیے کا نو دس لوگوں کا جی جی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا آپ کو ہم ایک ڈیسٹینیشن طے کر دیں گے یہاں سے آپ کو مسوری جانا ہوگا سوری منالی جانا ہوگا اور وہاں سے پھر ہمارا لیڈر آپ کو ریسیو کر لے گا اور ایک ایک منی بس اے سی منی بس ہم آپ کے لیے دس لوگوں کے لیے ہم ایک منی بس بک کرلیں گے اور آپ اُس سے آرام سے جا سکتے ہیں وہ پھر ہمارا پورا ایک وہ ٹور پلان ہوتا ہے کہاں کہاں جانا ہے کس کس جگہ پہ جانا ہے اور ساری چیزیں کھانا پینا رہنا سہنا سب ہم پرووائڈ کریں گے آپ کو اُس میں کوئی دقت نہیں ہوگی ساری چیزیں ہم کریں گے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی کیا کیا چیز کتنے دِن لگ جائیں گے سر یہ ایک ہفتے کا ایک ہفتے کا پیکیج ہوتا ہے پورا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو